बाइक चलाबै चलाबैके लिए हमरा जे छै हमरा भाइजी प्रेरित कयलकनि सिखाबैके लेल बहुत हमरा कोशिश कयलथि बहुत कोशिश बहुत प्रयास कयलक हमर भाइजी एकटा हमरा इमर्जेन्सी भऽ गेल रहै ओ तऽ हमरा बाइक चलाबय नहि आबैत छलै तऽ हमर भाइजी सेहो हमरा सिखौलथि बाइक कैसे चलाओल जाइ छै सिखेलथि बहुत प्रयास कयलाके बाद हम सिखलहुँ बाइक आओर जब सीख गेलहुँ आब जे छै कोइ चीजके दिक्कत नहि भेल कहुँ भी जैसे इमर्जेन्सी भेल तऽ वहाँपर हम आरामसँ जा सकै छी किछु भी दुर्घटना भऽ गेल तऽ ओहिके लिए जे छै हम आरामसँ जा सकै छी अच्छासँ अभी हम सीख गेलहुँ बाइक इहो होइ छै कि आब बाइक हम जे छै हमरा सालक साल जे छै जुनून बढ़ल जाइए आओर आब जे छै किछु भी तकलीफ नहि बचलै एहिमे जहाँ भी होइ छै कोइ भी घटना भऽ गेल इमर्जेन्सी भऽ गेल अपनासँ खुदसँ हम चला सकै छी एतेक हम काबिल भऽ गेलियै अभी जे हम आरामसँ चला सकै छी कहूँ भी सफर तय कऽ सकै छी आरामसँ अपना कोइ भी काम भऽ गेल दूर दराज जहाँ भी काम भऽ गेल तऽ बाइकसँ हम जा सकै छियै अपना अनुभूति खुद प्रेरित भऽ गेल अभी किनको जरे नहि रहै छियै अपना खुदसँ गेलहुँ जहाँ भेल काम वहाँ निकलि गेलहुँ ओहिके लिए हमरा जे छै प्रेरित शुरूमे बहुत प्रेरित कयलक बहुत सिखायल गेल हमरा आब जे छै कोइ भी काम भऽ गेल इमर्जेन्सीमे अपन दुर्घटना भऽ गेल दुर्घटना भऽ गेल तऽ ओकरा लिए हम जहाँ छै वहाँ निकलि चुकलहुँ कभी माँके बैठा कऽ कभी पापाके बैठा कऽ काम भऽ गेल तऽ हुनका लऽ गेलहुँ कभी नानी गाम तऽ कभी अपना कामसँ बहुत जगह गेलहुँ हुनका लिए आब जे प्रेरित नहि भऽ गेल